हेल' मा खबर मा खालामदो ए आंबो ए दखानावनो बोरै सोलिदों नोंनियालाय

आंनिया जि दखाना

अ

नोंनिया सोलिबाय थायो दे आंनियासो नैदा खिजानो बारा गैथ'आ माबाना इथिं बिदि मागोफोराबो जोब्बाय दा नै बैसागो बैसागोखो सफायब्लासो बाहायसिगोन जासिगोन अ दा दसे बाहाय डाउन आरो

मालखोनो बारा थिखांथआखै आङो दा सिजेन गैयैखायनो अ बे दे बे मास मोनसेयाव थिखांना दोननोसैर' दा बैसागोनि आरो गोदान गोदान माबा फालि आर'नाइ आरो बैसागो फालि दख'नाफोरखौ थिखानांगोन ब्लाउसबो

एसां थायालै बाहाय बाहायलसो थाङो अ अ

सि जोमो सफायब्लल'सो दा माबायो दा आरो एसे दैज्लां जाबालानो बारा नांला जाहैगोन अग्रं दख'नाफोरा बाहाय नांगोन आरो लांगाया खम जायो गरमावहा दे होमब्ला आं बेखौनो दोनथ'नोसैना अ अ दे